ॿ टे महीना पहिरीं मां गुडबाय मूवी ॾिठी जंहिंमें अमिताभ बच्चन ऐं नीना गुप्ता हुई हुन मूवीअ में मूंखे एतरी त वणी की ॾेखारियो अथऊं की हर हिकु सच्चाई हुन में ॾेखारी अथऊं की जीअं अॼुकल्ह जा ॿार अगरि माउ या पीउ जो स्वर्गवास थी थो वञे त ॿार वार तक ॾियणु पंसदि नथा कनि उहो चवंदा आहिनि ऐं ऐं इहो सभु छो छाकाणि त वेस्टर्न कल्चर जे करे पोइ हिननि ॻाल्हियुनि खा शर्माइनि था वरी हिन में ॾेखारियो अथऊं त पीउ कीअं मतिलबु अमिताभ बच्चन जो कैरेक्टर में ॾेखारिनि था त उहो पंहिंजी ज़ालि खे यादि बि करे थो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि पाण सा गंढे रखे थो पोइ उहो गुसे सां या हुननि खे फॉर्मल्टी लाइ मतिलबु त हिन मूवीअ में ॾेखारियो अथऊं त जंहिंकॾहिं असां पंहिंजे संस्कार पंहिंजी रूल्स ऐंड रेगुलेशन उन खां पोइ त कस्टम्स एंड ट्रैडिशन इहे बि असांखे पालन करणु ज़रूरी आहिनि असां उहे उन्हनि खां ज़बरदस्ती त कराए कोन था सघूं पर असां हुननि खे उन जे बारे में जानकारी ॾेई हुननि जी इच्छा ते पोइ छॾणु घुरिजे त हाणे छा उहो उहो फॉलो करणु चाहिनि था या न जॾहिं हुन मूवी में आख़िरी में ॾेखारनि था त उहे सभिनी जॾहिं वञनि था नदी किनारे ते नीना गुप्ता जूं अस्थीयु पर्वान करणु त सभु ॿार हिननि जो कुतो बि ऐं सभु जणा इहे गॾजी हुन खे विदा था कनि इन करे उन मूवीअ जो नालो ई रखियो वियो आहे गुडबाय